मुंहिंजे माउ मूंखे घणाई सिका ॾिना जीअं त सोन जो सिको चांदीअ जो सिको टामे जो सिको टुंगु वारो पैसो अलॻि अलॻि किस्मनि जा सिका ॾिना जंहिंमें मां पाण ॿिया सिका जोड़िया जीअं त पंज की ॾह की वीह की ईअं सभु मुंहिंजे लाइ बेशकीमती आहिनि छाकाणि त इन मां असांखे पंहिंजे देश जी सभ्यता जो ऐं हिस्ट्रीअ जी ॼाण मिले थी इन करे ईअं सभु मुंहिंजे लाइ जाम कीमती आहिनि बेशकीमती